ہلو ریلوے زن جی بات کر ہے ہیں

مجھے دہلی گھومنے آنا ہے آپ کے پاس کیا کیا سہولتیں ہیں

جی

ہوٹل کتنی دور رہے گا اسٹین سے جی جی جی جی ہم لوگ دس لوگ ہیں جی جی کون کون سی جگہ جی جی جی جی جی جی جی اور اس کے علاوہ جیسا ہوگا میں آپ کو بعد میں بات کر کے بتا رہے ہیں جیسا ہے میں آپ کو بعد میں بات کر کے بتا رہا ہوں